एह् नेही नेही चीज ते में कदें बनाई निं में इक घरेलू जनान्नी आं ते घर मतलब जेह्ड़ी रुट्टी च जि'यां रोटी बनान्ने आं उं'दे च में लग्ग लग्ग चेंज करदी रौह्न्नी मसाले जि'यां हून एह् निं ऐ कि सारे जेह्ड़े हून इक चीज बनाई ते उ'ऐ ओह्दे च गै मतलब सारे मसाले पाने न जरूरी नि होंदा मसाले पाने दा बी इक तरीका होंदा जरूरी निं ऐ कि सारें मसालें च गर्म मसाला गै सारें मसालें च सब्जियें च गर्म मसाला गै पौंदा जरुरी निं ऐ हून केईं लोक भट्टें च बी पांदे थोम बी पांदे लेकिन भट्टें च थोम नेईं पौंदा ओह् आपूं गै इन्ने गर्म होंदे ते थोम कुत्थै पाना उं'दे च दिक्खो रुट्टी बनाने दा अपना अपना तरीका होंदा सारें दा मसाले पाने दा बी इक तरीका होंदा केह् कुस बेल्लै केह्ड़ा मसाला पौना जि'यां में मटर पनीर बनान्नी होन्नी आं मटर पनीर जेह्ड़ी में बनान्नी ओह्दे च में मतलब खड़े मसाले निं में पांदी खड़े मसाले एह् होंदे साब्तियां चीजां तेलै च सु'ट्टनियां ओह्दे बाद ओह्दे च चीजां पानियां उसी आखदे खड़े मसाले ओह् में निं मतलब पांदी में ओह्दे च केह् करनी कि सारी रुट्टी रट्टी बनाइयै जिस बेल्लै सब्जी बनी गेई मेरी मटर पनीर जिस बेल्लै बनी गेआ लास्ट च ओह्दे च कदें जीरा कुट्टियै सुट्टो भुन्नियै निं सिर्फ कुट्टना जीरा ओह् पाना ओह् फ्ही तुस खाएओ कदें दिक्खेओ बनाइयै हां इक चीज होर उब्भी एह् में ऐक्सपैरिमैंट करदी रौह्न्नी फ्ही ओह्दा टेस्ट दा पता लगदा अ काले चने होंदे जेह्ड़े शनिवार बनदे ओह् उं'दे च बी कोई मसाला निं पौंदा क्योंकि जेह्ड़ी चीज खुद गर्म होग न ओह्दे च एह् गर्म मसाले नेईं पौंदे ओह्दे च बड़ी हद्द तुस इक धनिया पाई सकदे ओ होर ओह्दे च कोई मसाला निं हां ओह्दे च इक चीज पौंदी कि जिसलै सब्जी बनी जा ओह्दे च जीरा सु'ट्टना उप्परा कुट्टियै भुन्नियै निं कुट्टियै पाना ओह्दा टेस्ट फ्ही अलग टेस्ट औंदा ऐ मतलब में अपने टेस्ट आपूं बनान्नी कुसै दी में मतलब एह् निं कि उ'नें एह् पाया ते में बी इ'यै पाना ते एह् कीता हून आलू बड़ियां तुसें बनानियां होन लोक इ'यां गै बनांदे सिद्धियां सिद्धियां पर अस निं इ'यां बनांदे अस मतलब इ'यां प्याज कुतरे भुन्ने भन्ने करी कुरियै प्याज अपने ते फ्ही ओह्दे च मेरी सस्स ने दस्सेआ हा साह्नू एह् अस भर्थी पतीले च बनांदे हे आलू बड़ियां बनान्ने ते धनिया ओह्दे च सैल्ला धनिया कुट्टियै पाना ओह् कुट्टियै सैल्ला धनियां पाना जिस बेल्लै आलू ऊल्लू गली जान जिस बेल्लै आलू गे सब्जी फ्ही थल्लै तोआ'रनी जिस बेल्लै ओह्दे बिच असें फ्ही देहीं पाना फैंटना देहीं ते पाना फ्ही उसी गड़काना मतलब में उ'ऐ आखेआ न तुसें ई मेरी अपनी मतलब में अपनी ओह् करदी रौह्न्नी कि इ'यां निं मसाला पाह्गे इ'यां पाह्गे इ'यां निं मसाला पाह्गे इ'यां पाह्गे मतलब ओह् चीज अपनी बनदी जि'यां आलू सुक्के आलू बनाने होन तां ओह् तुस छड़ी जवैन पांदे तड़का लांदे चल में निं में जवैन बी पानी कड़ी पत्ता पाना ओह्दे च तिल पाने ओह्दे च अदरक पाना कुतरियै सैलियां मर्चां कुतरियै पानियां फ्ही ओह्दा मतलब अपना इ'यां अलग सोआद आंदा चीजां मतलब में अपने च गै करदी रौह्न्नी एह् फेर बदल एह् में कि'यां बनाना एह् में केह् करना हून जां कि'यां कीता में कि'यां नेईं कीता मतलब एह् स्हाब ऐ मेरा कुसै दा निं भाई अ'ऊं निं इ'यां बनाई दी जां इ'यां बनाई दी हून में चौल बनान्नी अपने इ'यां जिसी पीले चौल आखदे इ'यां ओह्दा इ'यां ब्रिंजल बी आखदे उसी इ'यां ब्रिंज बनानी पर अस पीले चौल गै आखने लेकिन में उं'दे च हल्दी निं पांदी मैक्सिमम लोक हल्दी पांदे पीले चौल हल्दी लेकिन नेईं में निं पांदी में ओह्दे च केह् करनी सब्जियां मी बड़ियां पसंद निं हैन जि'यां मटर होई गे गाजर होई गेई गोभी आलू प्याज सारा किश कट्टियै में ते बनान्नी फ्ही में पतीले च कुक्कर च निं बनांदी में एह् में सारा कट्टियै रक्खना कट्टी कुट्टियै फ्ही में तेल पाना तेल च में फ्ही ओह्दे च खड़े मसाले सारे पाने सारे खड़े मसाले पान्नी ओह्दे च मेंसब पाइयै फ्ही ओह्दे बाद प्याज सुट्टने थोह्ड़े जेह् इ'यां जिस बेल्लै ओह् लाल जेह् होई जंदे इ'यां प्याज फ्ही सब्जियां पानियां जिस बेल्नै थोह्ड़ियां जेहियां सब्जियां जि'यां कन्नै उं'दे च लून सुट्टी लैना मासा जिस बेल्लै सारियां सब्जियां इ'यां होई जान फ्ही में उं'दे च उ'नें ई केह् करनी कि थोह्ड़ा जेहा चलो मतलब थोह्ड़ा इ'यां लून लान रली जा उं'दे च चौल थोह्ड़े जेह् भुन्नने भुन्नियै फ्ही उं'दे च में कुट्टियै जिस बेल्लै पानी बी पाई लैना पानी पाई लैना चौलें च पतीले च बनानी में डबल पानी पौंदा उं'दे च ते ओह् जिस बेल्लै पानी पाना ओह्दे बाद ओह्दे च थोम कुट्टियै ते उप्परा सुट्टना कुट्टियै पाना एह् चाप्परै च निं करियै कुंडे डंडे च कुट्टियै ओह् थोम सु'ट्टना उप्परा ते उप्परा पीह्ते दा गर्म मसाला जां पानी पाई लैना फ्ही ओह् पाना फ्ही ओह् चौल बनाने सिम सिम गैस उप्पर ओह्दा बड़ा सोआद मतलब अपना में अपना टेस्ट आपूं बनान्नी